जोंहा बे आबादखौ मावनायाव आरो जोङो हेफाजाब होनाया फिसाफोर सानै आरो बिहाव दङ लोगोसे जों जयै मावो बिदिनो हासार होयो माबा होयो फिथायखौ जों बोखाङो हाथाय बाजाराव लाङो बेफोरजोंनो जायो आरो बेफोरजोंनो फोरोङो बेफोरजोंनो माबायो बिदिनो मायफोर गायनाय ज' जोङो गायो ट्रेकटर होयो गायो जों न'खरैनो जयैनो आरो जोंहा बेफोरबादि मावनै जाखायो आरो मावनानै जायाबोनो गैखाया आरो जोंहा बिदिनो थारुनफोरखौबो बिदिनो गायो सबाय बिमा गायो फोरला जिंखा गायो बेफोरखौबो हासार होनानै जोङो बोखाङो बेखौनो हाथायाव फानहैयो